کھیل زندگی کے لیے بہت اہم چیز ہے انسان کو ہر کھیل میں انٹریسٹ رکھنا چاہیے جیسے کہ کرکٹ ہو گیا جیسے ہاکی فٹ بال کبڈی والی بال جس انسان کو جیسا کھیل آئے ویسا کھیل کھیلنا چاہیے کھیل کھیلنے سے ذہنی دماغی اور تندرستی بہت زیادہ پھرتی ملتی ہے اور کھیل سے ہر طرح کا بیماری دور ہوتا ہے کھیل جب اشٹارٹ ہوتا ہے تو انسان خود بخود صبح اٹھ کر کے ٹائم سے پلے گراؤنڈ میں کھیلنے چلا جاتا ہے اور ٹائم سے گھر آ کر کے ناشتہ کھیل کے حساب سے ہر چیز ٹائم پہ ہوتا ہے اور کھیل سے بولا جائے تو بہت فائدہ ہے اور کھیل سے ہمارے پورے باڈی کا ایکسرسائز بہت اچھے سے ہوتا ہے اور نیند کا کہا جائے کھیلنے کے بعد نیند بھی بہت اچھے سے آتی ہے اور ذہنی اور تندرستی بھی ہوتی ہے اچھی اور ذہنی سکون ملتا ہے